ہندوستان کی سرکاری زبانیں بہت ساری ہیں اگر ہم کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے دیکھیں تو ٹوئنٹی ٹو لینگویج ہے اور اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ کون کون سی وہ لینگویج ہے تو ہندی اردو انگلش بنگلا تمل تیلگو آسامی پنجابی کشمیری یہ سب ہیں اور ملک میں بولی جانے والی زبانیں بھی یہی سب ہیں بہت ساری زبانیں ہیں ملک میں بولی جانے والی خاص طور پر ہر علاقے میں اپنی اپنی کچھ زبانیں ہیں بھائی ہماری ہمارا جو انڈیا ہے وہ پورے وودھتا وودھتا سے بھرا ہوا ہے چاہے کلچر ہو یا زبان ہو جیسا کہ مڈل ایسٹ میں مڈل نارتھ میں ہم لوگ اردو اور ہندی بولتے ہیں اور اس کے علاوہ بنگال میں بنگلہ بولتے ہیں آسام میں آسامی بولتے ہیں تامل ناڈو میں تیلگو بولتے ہیں کرناٹکا میں وہ لوگ اپنی لینگویج بولتے ہیں اور مہاراشٹرا میں مراٹھا بولتے ہیں کشمیر میں کشمیری بولتے ہیں پنجاب میں پنجابی بولتے ہیں ہریانہ میں ہریانوی بولتے ہیں بولنے والی بہت ساری زبانیں ہیں اور ملک کے لسانی تنوع کے بارے میں میرا یہی خیال ہے کہ ہندوستان ہی شاید ایسا ملک ہے جہاں پر اتنی ساری زبانیں پرچلن پرچلن میں ہیں اور جہاں اتنی ساری زبانیں بولی جاتی ہیں اور لگ بھگ لگ بھگ سبھی کلچر کے لوگوں کی اپنی ایک الگ زبان ہے جیسا کہ کھوٹھا اور بنگلہ وغیرہ یہ سب